फिर इस द्वार में पानी और मिला कर मतलब रानी वास्तु शास्त्र के द्वारा बताया गया है कि कि वस्तु शास्त्र के अनुसार अपना मतलब पानी को मिल कर प्रवेश अपने बर्क द्वार पर अपने नपा जो चप्पल रहती है अपनी तो उसमें मतलब अपने को छुटकारा मिल जाता है वास्तु शास्त्र अनुजा मतलब गोबर और पानी मिला कर यह द्वार पर छिड़काव करने से जो अपनी सुख शांति समर्पित ऐसे अंगी वगैरह जो भी अपनी प्रॉब्लेम है वह दूर हो जाती है वास्तु शस्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो प्रवेश द्वार है उसपे आप पानी और का छिड़काव करिए की नकारात्मक जो शक्ति है जितनी आपकी नकारात्मक शक्ति हैं उससे छुटकारा मिलेगा और जो सुख समृद्धि पैसे के लेन देन उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा